पेडे जलोब्यो मोदक नेवऱ्यो इडल्यो कुल्फी आयस्क्रीम चॉकलेट

जलेबी बर्फी सोनपापडी गुलाब जामून रसगुल्ला बेसन लाडू तानळां लाडू रव्या लाडू शाबुतानळां लाडू बुंदी लाडू चिरमुल्या लाडू शेवया लाडू गोडा कापां सोयें कापां चकऱ्यो शंकरपाळ्यो नेवऱ्यो पुरयो